हम अपना शिक्षा ग्रहणके कालमे पहलीसँ लऽ कऽ एम ए लास्ट इयर तक जतबा काल हम अपन शिक्षा ग्रहण केलहुँ ताहिमे हमरा स्टेट बुक आओर हाइअर डिपार्टमेन्टमे जखन गेलहुँ तऽ अन्दर सिलेबस बुकके अध्ययन केलहुँ जाहिमे हमरा सबसँ नीक अर्थशास्त्र बुझा पड़ल आओर अर्थशास्त्रके विषयमे हम नीक जानकारी राखै छी आओर अर्थशास्त्रमे हम पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स के वर्णन बहुत नीक जकाँ जानै छी जेना एडम स्मिथ जॉन डब्ल्यू अरस्तु मार्क्स कौटिल्य अनेक तरहके अर्थशास्त्री हमरा समयमे पुस्तकके रचना केने छलाह माइक्रो आओर मैक्रो दुइ तरहके पुस्तक हमरा इण्टरमे चलै छलै जाहिमे कि हम इकोनॉमिक्सके परिभाषा इएह जानै छी इकोनॉमिक्स इज द अर्थ ऑफ साइन्स यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है जिसे आप परिभाषित करनेके लिए अनेक ब्दों का उपयोग कर सकते हैं